اتر پردیش میں اگر ذرائع ابلاغ کی بات کی جائے تو یہ مختلف ملازمت کے پروگراموں میں معیشیت کے سلسلے میں کچھ خاص مدد نہیں کرتا ہے یہ بلکہ اگر یہ مدد کیا ہوتا اور اتر پردیش کے مسلمانوں کی تو آج جو حالات سے مسلمان دو چار ہو رہے ہیں ان حالات سے مسلمان نہ گزرتے اور مسلمان کے جو مسلمان ہی کیا اتر پردیش میں بہت سے غیر مسلم جو ہیں وہ لوگ بھی یہاں پر بہت ہی کچھ خاص ملازمت نہیں کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے یہاں کی میڈیا جو یہاں کی ذرائع ابلاغ ہے وہ لوگوں کی خاص کوئی خاص مدد نہیں کر رہی ہے ذرائع ابلاغ کو چاہیے کہ لوگوں کی آواز سرکار تک کے پہنچائے اور سرکار میں لوگوں کی عرضی داخل کروائے لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے اور یہاں ایسی کوئی خاص مدد نہیں ہو رہی ہے